मूंखे पालतू जानवर जामु वणंदा आहिनि पर उन्हनि में बि कुझु क़ाइदो आहे मां पालतू जानवरनि में पसंदि कंदो आहियां गांइ खे पालणु भैंस खे पालणु घोड़ो पालणु छोकी असांजी जेकी संस्कृति आहे असांजो जेको देश आहे हो इन्हनि जे करे ई अॻियां वधो आहे गांइ खे असां माता पूॼींदा आहियूं घोड़ा जेके हुया असां उन जे मथां असांजा जेके राजा हूंदा हुया युद्ध विड़ंदा हुया युद्ध कंदा हुया इन करे मूंखे हे सभु वधीक वणंदा आहिनि पालणु हे जेके अॼु जे ज़माने जा जेके अंग्रेज़ी चोंचला खणी आया आहिनि कुता पालणु ॿिली पालणु तोता पालणु मछियूं पालणु इहे मां इन खे मां सफ़ा न वणंदा आहिनि पालणु छोकी हे असांजे देश में हुयो ई न हे माण्हू अॼु जे ज़माने में कुता ॿिली पहिरियों था पालनि ऐं गांइ जेकी असांजी माता आहे उन खे ॾिसनि बि न था पर उन्हनि मां जेको खीरु मिले थो उहो हो पहिरियों था वठनि पिया इअं असांखे न करणु खपे असांखे गांइ पहिरियों पालणु खपे ऐं कुतनि खे असां न पालियूं